थाम जानुवारी नै रोजा डाइन डाइन मे नै रोजा जिद' नैजिसे जानुवारी नै रोजा से नैजिनै डिसेम्बर नैरोजा द' बा अक्ट'बर नै रोजा नैजि